پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں بہت ساری ملازمتیں اور بہت سارے کام ابھر کر سامنے آئے ہیں جیسے کہ آج کے دور میں یوٹیوب پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نئی نئی نئی نئی ویڈیوز بناتے ہیں شارٹ کلپس بناتے ہیں اور اس سے لوگ لوگوں کو اچھے مواقع مل رہے ہیں پیسے کمانے کے اور اسی طریقے سے مزاح نگار وغیرہ کے کام بھی بہت اچھے بہت اچھی طریقے سے ابھر کر سامنے آئے ہیں ہندوستان میں سب سے بڑی کمی آج کے ٹائم پر روزگار کی مانی جاتی ہے نوجوان اپنی زندگی میں روزگار کو تلاش کر رہے ہیں روزگار کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج کے وقت میں کیونکہ جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہندوستانی نوجوان بہت جدوجہد کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں روزگار کی اور اچھی تعلیم کی لوگوں کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے روزگار تلاش کرنے میں جو اس کے معاون ہو